मि'ट्टी दे बारे च दस्सां तुसें गी तां मिट्टी जेह्की होंदी ऐ बूह्टें आस्तै ओह् मिट्टी शैल होंदी ऐ ना ज्यादा गरलोड़ी हो फ्ही हैल चाहिदा मि'ट्टी च मिट्टी च गोहा गोहा डंगरें दा गोहा होंदा ऐ जेह्का मेही दा गोहा होंदा ऐ बकरी दियां मिंङनां होदिंयां जेह्डियां मिंङनां जेह्की होंदियां ओह् अच्छी मिंङनां होंदियां न तुस जित्थै बी मतलब सब्ज़ी बगैरा लांदे ओह् होर बी किश लांदे ओ उत्थै सु'ट्टो उ'नेंगी बूह्टे मतलब मि'ट्टी इक इ'यां भुरबरी मि'ट्टी जिसी आखदे ओह् बनी जंदी भुरबरी मि'ट्टी उप्पर केह् होंदा कि बूह्टा ओह् बड़ा गै शैल त्यार होई जंदा ऐ मिंङनां सु'ट्टने करी बूह्टा मतलब इन्ना स्हेई कि मित्ती इन्नी स्हेई बनी जंदी ऐ मतलब बूह्टा ओह्दे उप्पर शैल होई जदां मुट्टा कदें सुक्की नी सकदा असें गी जदूं बी कुतै बूह्टा लाना पवै तां मि'ट्टी गी पैह्लें थल्ले खड्ढा कड्ढना चाहिदा चिकनी मि''ट्टी गरलोडी मिट्टी पर केह् होंदा केह् जल्दी ओह् मि'ट्टी निग्गर होई जदीं ओह् मतलब खु'ल्लन नी दिंदी पकड़ी ओड़दी शैल पकड़ी ओड़दी मतलब बूह्टा खु'ल्ली नी सकदा जदूं बी असें कोई किसे दा बी बू ह्टा लाना होऐ तां दिक्खो तुस सब्जी लानी होऐ उत्थै मतलब पैह्ले उस मि'ट्टी गी मिंङनां सारे गै सु' ट्टने होन्ने आं मतलब मिक्स करना गुड्डो उस्सी बार बार गुड्डो उसी शैल उसी भुरबरी मि'ट्टी बनाओ ओह्दे बाद ओह्दे च बीऽ सु'ट्टो जेह्का जो किश बी रक्खना होऐ तां मतलब केह् होंदा कि शैल बनी जदां ओह्दे उप्पर घा सु'ट्टी ओड़ो तां मतलब शैल तयार होई जदां ऐ कि बाद च मतलब बूह्टें च जिसलै ङूर निकली जंदा ऐ जिसलै अपने मतलब पैदा होई जंदा ऐ फ्ही घा साइड करी छोड़ो ओह्दे बाद बूह्टे जिसलै बड्डे बड्डे होई जंदे न ते खोड़ें शोड़ें दे बूह्टे अस लांदे हे तां स्यौ दे बूह्टे होई गे संतरें दे बूह्टे होई गै निंबू दा बूह्टा होई गेआ गरगल किम्ब किश बी बूह्टा होई सकदा जेह्के मतलब हर टैम लग्गे रौंहदे न सब्जी छोड़ियै सब्ज़ी केह् होंदी एह बूह्टा निक्के टैम आस्ते गै होंदा इन्ने बूह्टे गी लाने आस्ते मतलब ब्यूंह् साइड लाई ओड़ो हुने बूह्टे बड्डे बड्डे होंदे न जिसलै ओह् लान्ने तां उत्थुआं पुट्टियै दूई जगह लांदे अस ते पैह्ले खड्ढा देओ खड्ढा देइयै थोह्ड़ी मि'ट्टी सु'ट्टो थोह्ड़ा गोहा सु'ट्टो डंगरें दा होई गेआ मिंङनां सु'ट्टो ओह्दे उप्पर थोह्ड़ी मि'ट्टी होर सु'ट्टो फ्ही बूह्टा रक्खो ओह्दे बाद मि'ट्टी सु'ट्टो फ्ही थोह्ड़ा गोहा सु'ट्टो इस कन्नै केह् होंदां के बूह्टा सुक्की नेई सकदा बूह्टै हैल होई जंदा देसी जेह्का देसी चीज़ होंदी ऐ ते देसी गै होंदी ऐ कि'यां कि एह्दे उप्पर इन्नी स्हेई बूह्टा त्यार होई जंदा ऐ के बूह्टा सुक्की नेई सकदा पर बूह्टा इन्ना ज्यादा गै मठोंदा होऐ ते इन्ना ज्यादे कि के मतलब इन्ना स्हेई बूह्टा बनदा ऐ कि केह् सनां सुक्की नी सकदा कदें बी पर पानी नी औदी टक्की र जेकी टक्की औंदी उत्थे नेई जाना चाहिदा कुसे साइड़ा बी पानी उत्थे नेई जाना चाहिदा सब्ज़ी लाने आस्ते अस पैह्ले निक्के निक्के बीऽ जेह्के सब्ज़ी दे मि'ट्टी च शैल इ'यां सु'ट्टो ते ओह्दे उप्पर खाद देन पानी सुट्टना चाहिदा कि मि'ट्टी सुकनी नेई चाहिदी बूह्टे शैल लग्गी जदें न बूह्टे जेल्लै ज़म्मी जंदे न ते निक्के निक्के बूह्टे साइड उप्पर लाओ ओह्दे बाद उत्थै पानी देओ मिंङनां सु'ट्टो उत्थै अगर होर शैल होई जंदा ऐ गोहा बूह्टे दियै टकि्ये लाई ओड़ना चाहिदा मि'ट्टी इ'यां निग्गर मि'ट्टी नेई होनी चाहिदी जि'यां मतलब मि'ट्टी किट्ठी होई जंदी घुली जंदी फ्ही उत्थै चलना बी नेई चाहिदा निग्गर मि'ट्टी होई जा अगर तां ओह् फ्ही इ'यै मि'ट्टी अगर निग्गर होई जा तां ओह शैल नेई बनी सकदी बूह्टे मतलब मठोई नेईं सकदे बूह्टे निक्का गे रेही जंदा ऐ जिन्नी मिट्टी जेह्की ऐ जिन्नी बी मतलब खु'ल्ली रौह्ग भुरबरी जन बनी दे होए तां ओह् बूह्टा जल्दी त्यार होई जंदा ऐ जेल्लै बी बूह्टा लाओ किश बी लाना होऐ ते मिट्टी जेह्ड़ी ऐ भुरबरी होनी चाहिदी पुल्ली मि'ट्टी जिसी आखदे न ओह् बनी जा पुल्ली मि'ट्टी कन्नै के होंदां कि बूह्टा मतलब शैल मठोई जंदा ते उसदी ग्रोथ और ज्यादा शैल बनी जंदी ऐ